हाँ मैं ही विनीता बोल रही हूँ आपकी डॉक्टर विनीता से बात हो रही है आपने क्या खाया कुछ ऐसा तो नहीं खाया जो आपको आईविरियन हो रहा हो हैं और कोई परेशानी या कुछ हैवी चीज़ वह खा लिया हो आपने वज़नदार जीज जिससे यह आपका यह पेट दुख रह हो और जो आँखों में नहीं वह हो रहा है तो उसमें क्या है कभी कभी जैसे आखियाँ आती हैं वह यह योग करके वह यह योग करो उससे भी काफ़ी फ़ायदा रहेगा हैं थोड़ा

नहीं तो यह सब खट्टी चीज़ें हैं तो इसको थोड़ा सा परहेज़ करके खाइए है ना इससे भी कोई नुक़सान भी ना हो और फ़ायदा भी मौसमी चीज़ है वह तो घी यह सब खाते हैं लेकिन आप कम मात्रा में खाइए घी हैं और उसमें वह क्या थोड़ा योगा करो घूमो फिरो उस वजह से आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा और भी हाँ तो थोड़ा सा योग करो आँखों वाला आँखों को घुमाना पुतली को वह करना हैं योगा करने से तोड़ा सा वह अच्छा लगेगा आपको यही है और दवाइयाँ तो मैं दे देती हूँ आपको दवाई मैं

तो बच्चों को यह कभी कभी कैल्शियम की कमी हो जाती है इससे योग कराओ उसको सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि बच्चों को बहुत सारी चीज़ें बच्चों में कमी भी पाई जाती है मैं मैं वह दवा दे दूँगी और आप योग कराओ सबसे अच्छा योग रहेगा कल हाँ ठीक आप ना कल लेकर आ जाना तो मैं चेकअप भी कर लूँगी और देख भी लूँगी और दवाइयाँ भी दे दूँगी वैसे मेरी सलाह में तो आप योग कराएँगे तो बहुत अच्छा रहेगा दस बजे से पाँच बजे तक मैं बैठती हूँ शाम को भी सात बजे से ग्यारह बजे तक ठीक है आप

हाँ बैठूँगी ना कल ठीक है